पापू जेह्का में फोन लेदा नि एह् एह्दी स्क्रीन बड़ी अच्छी ऐ ते बैटरी बैकअप जेह्का बड़ा शैल ऐ होर एह् मतलब कि न्हाड़ी स्क्रीन गी इन्नी अच्छी ऐ कि मतलब बन्दा इयै सोचदा कि दिखदा रोह्चै दिखदा रोह्चै जां कि मतलब न्हाड़े फीचर्स न जेह्के न्हाड़े ऐप बगैरा न ओह् बी बड़े स्हेई न होर जां बी मतलब अस फोन होर बी दिक्खने कि मतलब जेह्ड़ा फोन ऐ एह् मतलब इन्ना स्हेई फोन ऐ नि कि आ'ऊं तुसेंगी सनाना कि तुस बी एह् फोन लैओ एह् फोन लैगे नि ते मतलब तुसें आक्खना नेईं एह् बंदे मिगी कुसै सनाया हा कि इन्ना स्हेई फोन ऐ एह् ओप्पो कम्पनी दा फोन ऐ अगर तुसें लैना होग तां में तुसेंगी बंदे गी दकान दस्सगा कि उत्थैं तुस लेई सकदे होर एह् फोन फोन नि ऐ एह् इक बरदान ऐ अगर अस एह्दे बिच्चा स्हेई स्हेई चीज़ां दिखचै कि केह् ऐ इस फोनै बिच्च इस फोनै मतलब कि इस फोनै बिच्चा अस्स केह् केह् केह् नि ऐ असेंगी दिक्खने ई मिलै दा जां केह् केह् असेंगी सिक्खने गी मिला दा नि ऐ कि असें बड़ा किश दिक्खी ओड़ेआ बड़े फोन दिक्खे पर इस फोनै नेहा मिगी फोन नि लब्भेआ कि इस फोनै दी स्क्रीन बी इन्नी मजबूत ऐ कि मतलब ई कम्पनी दे जेह्ड़े मतलब एह् कम्पनी इन्नी स्हेई ऐ कि बन्दा सनाई नि सकदा हद्द कोला ज्यादा होर असें में लेदा चार साल होई गे फोन चार साल फोन लेदे होई गे अज्ज तगर फोन चला दा बैटरी बैकअप बैकअप बी ठीक ऐ एह्दा बैटरी बी ठीक कड्ढदा चार्जिंग बी पूरा मतलब अल्ले तकरा कि ठीक ऐ होर असें जेह्का दिक्खना कि मतलब फोनै कि केईं फोन होंदे कि हैंग करदे जां कम्म करना बंद करदे चलदे नि हैन होर ओह् असेंं दिक्खना होर एह् फोन इयां सौक्खा बंद नि होंदा ऐ